जेह्ड़े मतलब सैकेंड जेह्ड़ा मेरा प्रोडेक्ट रेहा ऑनलाइन शॉपिंग दा ओह्दी क्वालिटी कोई चीप ते रोस्ट क्वालिटी ही जेह्ड़ी की बहोत ही बकवास क्वालिटी ही जेह्ड़ी की बहोत बकवास क्वालिटी ही मतलब में दूई बारी बी सूट गै मंगवाया हा ऑनलाइन उऐ में गल्ल सनाई की मेरा फर्स्ट ऑर्डर स्हेई आया ते जेल्लै में दूआ एक्सपीरियंस लेआ ऑर्डर दा बहोत ई घटिया एक्सपीरियंस रेहा जेह्ड़ा ओह्दे ई कपड़ा हा ओह् मतलब शरिंक होइया कपड़ा ते मतलब मतलब कि टुक्क लग्गी गेआ मतलब उस जगह बिच ते शरिंक होने दे बाद मतलब कि में जिन्ने बारी उसी धोना आं उन्ने उन्ने बारी ओह् कपड़ा शरिंक होई गेआ ओह् में लैता हा चार सौ कुछ दी रेंज़ बिच प्राईस दे अकार्डिंग ते बहोत ही चीप क्वालिटी ही जेल्लै में इक्क दौ बारी पाया मतलब बहोत ही अच्छा हा मतलब बहोत अच्छा ते जेल्लै धोने कन्नै ओह् केह् होइया कपड़ा शरिंक होई गेआ ते ते ओह्दे कन्नै कपड़े गी जां होंदा कपड़ा ते उसी खुल्ला टाईट कुछ बी निहां ओह् होई सकदा ते ते बहोत ई गंदा एक्सपीरियंस ऐ मेरे सैकेंड ऑर्डर दा ते ओह्दे बाद में जेल्लै कोई बी चीज़ मंगानी ऐ ते मिगी हिचकिचाहट होंदी ऐ की में एह् चीज़ मगांऽ जां नेईं मंगांऽ ते एह् आनी जां नेईं आनी ऑनलाइन शॉपिंग दा इयै सेआपा रौहंदा ते बाकी में फर्स्ट ऑर्डर हा ते प्रोडेक्ट जेह्ड़ा में मंगाया हा ते ते बहोत ही स्हेई चीप क्वालिटी ही बकवास इकदम जेल्लै में स्टार्टिंग बिच पाया हा ते बहोत अच्छा हा वट इक्क दौ बारी जेल्लै में धोता उसी थोह्ड़ा शरिंक होइया ते प्रैस मारो परतियै भी पेई जा पर ते जियां जियां उसी बार बार धोना ते ओह् कपड़ा जेह्ड़ा हा ते बिल्कुल गै खराब होइया ते भी में उसी अपना मतलब उसी में नेईं गै धोता पर बार बार प्रैस करदी रेही ते उस चीज़ च ओह् कपड़ा जेह्ड़ा मिगी उन्ने स्टार्टिंग च दित्ता हा ते ओह् नेही क्वालिटी उस कपड़े दी नेईं रेही कलर फेंट होइया नुहाड़ा इक्क बारी कलर प्रिंट हा ओह् फेंट होई गेआ बहोत ई चीप क्वालिटी ही बहोत ई जादा चीप